पूर्णियामे परिवहनके मुख्य विकल्प तऽ सड़क आर रेल मार्ग ही छै किएकि एतऽ हवाई अड्डा आ एखन तक नहि उपलब्ध छै आर बहुत दिनसँ संसदमे मांग भी उठाएल गेलैए जेकि हवाई अड्डा बनए सब आदमीके पूर्ण जोड़ छै कि एतऽ जल्दीसँ जल्दी सुचारू रूपसँ हवाई अड्डा चालू भए जाए कि जे सब आदमीके सुविधा भए जाए जाहि कारणसँ मेन पूर्णियामे परिवहनके मुख्य साधन एक परिवहनके मुख्य साधन रेलवे छै आर सड़क मार्ग छै जतऽ तक सबसँ जादा तऽ सड़क मार्ग छै आ रेलवे भी छै रेलवे कम छै नेटवर्क जे कि कटिहारसँ जोगबनी लाइन चलै छै तऽ पूर्णिया जक्शन ओकरामे एक जक्शन आबैत छै पूर्णियासँ कटिहार जाएके लेल बस सेवा भी छै आ रेल सेवा भी छै पूर्णियासँ जोगबनी अररिया जाएके लिए भी रेल सेवा छै बस सेवा छै आओर सड़क मार्ग होते हुए जाइत छै जेकरासँ बहुत बड़का एक रेल नेटवर्क धीरे धीरे धीरे चालू भए रहल छै आब तऽ किछु साल पहिले एतऽ तऽ पूर्णियामे रेल नेटवर्कके एक आओर स्टेशन पूर्णिया कोटके भी सुचारू रूपसँ व्यवस्थित ढ़ंगसँ चालू भए गेल यऽ जेकरासँ कि लोक पटना भी जाऽ सकैए आगे पटना जाऽ सकैए रांँची जाऽ सकैए आ पहिले तऽ कटिहारसँ जाए पड़ै रहै कटिहारसँ ट्रेन सेवा लेकिन पूर्णियामे आब जादातर सड़क मार्गके ही यूज करल जाइत छै सड़क मार्गके ही उपयोग करल जाइत छै कोइ अपन मोटर साइकिलसँ केओ अपन कारसँ टेम्पू भी चलै छै जेकि लोकके सस्ता साधन छै एक तरहसँ आओर ई सबके देखैत लेकिन एक समस्या छै कि हवाई अड्डा नहि छै हवाई अड्डा छै लेकिन ओकरामे एखन ओ हवाई अड्डा चालू नहि भेलैए चुनापुरमे हवाई अड्डा छै हुनका लेल बहुत सब के प्रयास छै कि जल्दसँ जल्द सुचारू रूपसँ हवाई अड्डा चालू भए जाए जकरा लेल सबके प्रयास छै आ यदि हवाई अड्डा चालू भए जेतै तऽ बहुत लोककेँ फायदा भए जेतै जेकरासँ कि लोक अपन यात्रा बढ़िआँसँ कए सकैए दिल्ली बम्बई फेन महानगरमे जाए कऽ अपन किछु व्यवसाय भी कए सकैए लेकिन पूर्णियामे मुख्यतः सड़क मार्ग ही सबसँ जादा सुचारू रूपसँ चलैत छै आ सड़क मार्ग कनि सस्ता पड़ैत छै आओर रेलवे भी नेटवर्क छै जेकरा लेल कोइ परेशानी नहि होइत छै तऽ ओकर लेल रेलवेके नेटवर्क छै रेलवे कटिहारसँ जोगबनी तक